हमे एकबार एक्जाम सेन्टर बुक मँगेले रहिए तऽ ओ बहुत अच्छा रहै ओकरामे पुराना सालके भी क्वेस्चन आन्सर देल रहै जे हमरा ई एक्जाममे भी किछु किछु तऽ एलै तऽ किछु किछु नहि एलै लेकिन ओकरा पढ़ना हमारे लिए बहुत फायदेमन्द रहै तऽ हमे ओ सभ पढ़िके ई गेलिए एक्जाम देबे दैलए तऽ ई सभ हमरा लिए बहुत अच्छा रहै